हाँ नमस्ते मैम हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा मैम कमरा कैसा है

कित कितने कमरे हैं कितने कमरे का द दरवाज़ा लगान लगवाना है क्या क्या क्या लगवाना है दरवाज़ा हो गया और खिड़की हो गया हाँ तो अच्छा अच्छा मैम तीन कमरे हैं अच्छा चार कमरे तो दस बारह हज़ार लग जाएँगे अब क्या करें मैम हमारा काम ही यही है अब देखिए मैम अगर आएँगे तो फिर दो या तीन दिन लग जाएँगे ये मिनिमम तीन या चार दिन तक होगा तो मैंने बताया ना बारह हज़ार

नहीं मैम इतना कम नहीं कर सकती मैम आठ हज़ार पाँच सौ रुपये दे दीजिए उसके बाद हम कर देंगे हाँ तो कमरे चार हैं ना

क्या क्या क्या बोलिए हाँ हाँ जी बिलकुल पहले हम काम कर लेंगे उसके बाद फिर आप अपना पैसा दीजिए पहले पहले मैं कर लूँ उसके बाद फिर अपना पैसा दीजिए पहले मेहनत देख लीजिए हमारा मतलब कैसा काम करते हैं ठीक है मैम हम आकर कर दे रहे हैं जंगले ओंगले मतलब सब कुछ हम कर देंगे मैम ठीक है मैम हम आकर कर दे रहे हैं बट आठ हज़ार पाँच सौ रुपये चाहिए मुझे ठीक है